हाबलांनाय लामा सिथ्लाफोराव गोबोरखिजों दै लगायनानै लिरनाय एबा सारनायखौ जों गोबां रोखोमनि जोङो गामिफोरावहाय जों नुनो मोनो गोबां न'खरफोराव बेफोरखौ जों बाहायनाय नुयो आरो बेफोरनि गुनफोरखौ जोङो गोबां रोखोमनि बिजिरनानै एबा नुबोनाय बुंबोनायखौ जों खोनाबोदों बेफोरनि गेजेराव जाबाय दै लगायनानै गोबोरखिखौ जोङो लिरोब्ला सिथ्लाया साफा गोरान मोनसे मोजां हाद्रि गैयै साफा नुयो आरो बेवहाय थानो मोजां मोनो जायनि गेजेरजों दै लगायनानै गोबोरखिजों लिरनायखौ जोङो नुदों आरो बेल' नङा जोंनि सिथ्ला हाबग्रा लामाफोरावहाय फिसा फिसा एम्फौफोर दं जाय एम्फौफ्रा खुरनानै जोंनि हाफोरखौ आद्रि खालामो नस्त' खालामो हाद्रि जाखांहोयो गोजौ गाहाय खालामो बेबायदि मोनसे नायनो नाजानाय मोनसे महर लाबोयो बेफोरखौ दब्थायनो थाखाय होबथायनो थाखाय गोबोरखिखौ दैजों लगायनानै लिरोब्ला मोनसे गोरा जानायखाय बेयाव एम्फौफोरा खुरनो हाया आरो बेयो मोनसे साफा हाद्रि गैयै मोजां मोनसे सिथ्ला लामा बेबायदि थासारिफोरखौ जोङो नुयो आरो बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां मानसिफोरा बेखौ बाहायनानै जोङो जोंनि न'फोरखौ साखोन सिखोन खालामनायावहाय गोरबोरखिफोरखौ बाहायनायफोरखौ जों नुबोदों बेबायदिजों जोङो सिखोन साखोन खालामनाय थासारि जोङो नुबोदों आरो बिदिजों जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय जोंनि समाजफोरावहाय जोंनि सुबुंफोरा बेबायदि बाहायनानै जोंनि न'खरखौ जोङो साफा लाखिनायखौ जोङो नुबोदों